हमरा हमरा एमहरके कॉल आबैत रहय छै फ्रॉड कॉल आबैत रहय छै कभी काल कोइ फोन करि दै छै कहय छै तुम्हारे आधार खातामे एत्ते रूपैआ भेजलियै आओर रूपैआ दू लाख हमर हमर रूपैआ तोहर खातामे आयल छौ फोन कयलक हम उठेलहुँ तऽ ईसब बात बतेलक तऽ रूपैआ फोन कयलहुँ तऽ रूपैआ मतलब हमर खातामे नहियौ आबय छै तबो कहलक तोहर मोबाइलके खातामे रूपैआ भेजलियै हमरा दस हजार हमर मोबाइल फोनपर पे सी अथी भेजऽ मोबाइलमे रूपैआ भेज दऽ दस हजार लेकिन एहन सब फोन नहि उठाना चाही आदमीके ईसब कॉल बहुत अथी होइ छै पे भेजय छै फ्रॉड ईसब फोन भेलय ई सँ आदमीके सतर्क रहना चाही लेकिन फोन आबय छै बार बार हमरे मोबाइलपर आबय छै हमरा घरके आदमी सबके मोबाइलपर भी आबय छै फोन एहन सब तऽ कहलियै ईसब फोन नहि उठाबियै ने कॉल करियै रिसीव लेकिन ईसब फोन आबय छै बार बार मतलब की रूपैआ एतना भेज दिअ तोरा मोबाइलमे भेजलियौ हँ हमर मोबाइलपर भेजऽ जे हमर कोनो फोनसँ दूर रहना चाहिये हमरा हियाँ बच्चा सबके कभी उठा लै छै तऽ कहलियै ईसब फोन नहि उठा मना कऽ देलहुँ बगलो अगलमे एहन सब फोन आबय छै बगलके आदमी सबके तऽ कहलियै ईसब फोन नहि उठाबी तोरा अरके रूपैआ कटि जेतहु खाताके बेकारमे आओर ईसब झूठ झूठ बोलय छै ओइसँ तोरा खातामे पचीस हजार रूपैआ भेजलियै पचास हजार लेकिन ईसब गलत छै झूठ बोलय छऽ ने फोन उठाबी ने कॉल करी नहि उठाके ईसब गलत छै झूठ बोलय छै तोरा खातामे रूपैआ भेजलियै झूठ मूठके अपन रूपैआ कहलक एतना रूपैआ भेजे हैं भेजलियै हमर मोबाइलपर भेज दह ईसब फोन गलत छै लेकिन नै उठाना चाही रोज फोन आबय छै ईसब फोन नहीं उठाना चाही अइ दुआरे बच्चा सबके कहना भी चाही जे ईसब फोन आबय तऽ ने उठाबी ने रिसीव करी आओर एना सबके कहना छै